जेना एखन कोनो तरहक जे समय जे अछि जेना गहुँमक फसल छल तऽ एहि बेरक जे समय अछि गहुँमक फसलके काटि कऽ खेतमे पसारने रहलहुँ आ ओकर बादमे जखन ओकरा पछबा रौद लगलै तकर बादमे ओकरा थ्रेसरमे तैआरी केलहुँ कएक बेर एहन भेलए जे तत पानि भेलै गहुँमक कटनी दौनी समयमे जे गहुँममे गाछ जनमि जाइत छलए गहुँम पसारल हेलैत रहैत छलए आ ओ साराके सारा नोकसान भऽ जाइत छलै खाइओ योग्य नहि डाँटसँ लऽ कऽ अन्न तक सड़ि जाइत छलै गाछ ततेक टटा होइत छलै जे मौसम जखन प्रकाश होइत छलै ताबतमे तऽ ओ अन्न आ ओ भूसा भूसी कोनो कार्यक नहि रहैत छल आ कखनो काल जेहन एहि बेरक समय छै किछु रब्बी फसल नोकसान भेलै बरसात हल्का भेलै अपनासभक ओहिठाम बिहारमे कतहु कतहु ताहि ठाम सुरक्षित रहलै किछु झड़लै आ ओकर बादमे जाहि जाहिठाम वर्षा बेसी भऽ गेलै ओहिठाम गहुँमोके फसल आलूओके फसल प्याजोके फसल पाथर पानिसँ बहुत तरहक बर्बादी भेलै लेकिन हमरासभक जे उत्तरी बिहारमे मधुबनी डिस्ट्रिक्टमे लगभग बुझि लिअ जे पन्द्रह आना बचलै एक आना किछु किछु कतहु नोकसान भेलै आ एहि बेरक जे गहुँमक फसल अइ से बहुत तरहक छलैए फसलोमे गड़बड़ी बीआके गड़बड़ी खादक गड़बड़ी तद्जन्य जे किछु कम बेसी भेलै एहि बेर सुरक्षित रूपसँ लोकके अन्न तैआर भऽ गेलै तखन रहल तीमन तरकारीके जेना एखन करैला लगाउ सजमनि लगाउ कदीमा लगाउ जे ई बैशक्खावला फसल छै ताहिमे समय अनुकूल ओकरा सन्ध्याकालकेँ हरेक दौरीमे पानि देबय पड़ैए ठण्डा टाइममे आ सवेरमे आ रौद भेलाक बादमे तऽ मौसम बहुत खराब भऽ जाइ छै ओ जे पानिओ गरम देबै तैओ पौधा खतम भऽ जायत तैँ एखुनका जे बैशक्खा समय छै तकरा जे जाहि कोनो सिँचाइ होइत छै से साँझ भिनसर आठ बजे दस बजेसँ पहिने पटा ली आ चारि बजेके बादे ओहिमे पानि दियै जाहिसँ पौधाके जे छै से सुरक्षा रहतै आ दुपहरिया टाइममे जे ओ गरम पानि देबै हवा बहैत छै जड़ि हिल गेल ओहो गाछ नष्ट भऽ जायत तैँ हमसभ एखन बड्ड बचाए कऽ जे दू चारि टा दस टा गाछ अछि भिण्डीके सजमनिके कदीमाके झुङ्गनीके तकरासभके ओरिया ओरिया ओकरा दौरीमे हल्का हल्कासँ पानि साँझ भिनसर दैत छियै वर्षा भैए नहि रहल छै दिन भरि जे कियो पानि नहि देलखिन साँझ भिनसर तिनकर गाछ एकदम टिरुआ जाइत छनि मुरझा जाइत छनि आ हमरासभके जे दस टा गाछ अइ ताहिमे साँझ भिनसर पानि दैत छियै तऽ सुरक्षित अछि भरि दिनक गरमीके ओ बर्दाश्त कऽ लैए किएक सन्ध्याकाल ओकरा ओतबा आहार पानिक भेट जाइत छै आ प्रातः काल सेहो भेटैत छै तऽ भरि दिनक गरमीकेँ ओ कोनहुना बर्दाश्त कऽ लैए मुरझाइए नहि आ जेसभ लापरवाही कऽ कऽ ओ दौरीके छोड़ि देलखिन सजमनि कदीमाके हुनकर लत्ती मुरझा जाइत छनि